स्नि मे नैरोजा नैजिथाम गु जुन नैरोजा नैजिथाम जि जुलाइ नैरोजा नैजिथाम जिनै आगष्ट नैरोजा नैजिथाम जि अक्टबर नैरोजा नैजिथाम